आंनि संमुंआव गोबां मुं मोनबाङै बेसादफोरखौ होनाय जायो बे बेसादफोरानो जाबाय गंगार दुनदिया आसुमै जोग्लावरि जाब्रां आरो बे बेसादफोराखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आरो हादरफ्राव मोननाय जाया बेनिखायनो गंगार दुनियाखौ जों बेदर ना संनाय माेनहांहां जाब्ला जों बाहायनाय जायो आरो उसुमैखौ जोङो ना बेदरजों रुनानै जायो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो आरो जाब्रांखौ जोङो गोबां बेदर संनायफ्राव बाहायो आरो दुनदियाखौबो जोङो गोबां बेदर संनायफ्राव बाहायनाय जायो जेब्ला जोङो बे मुवाफोरखौ होयो आब्ला बेदर संनाय खारनायफ्राबो खारगायो आरो मोदोमनाया मोजां मोदोमो बेनिखायनो बे मोनबाङि बेसादफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो